सर त हमको ना त अथी मकान मतलब कहे मतलब जमीन ले कर मकान घर बनाना था सर क मेरा डिजाइन विचार है कि के वह अथी वाइट थिल्पर थिल्ली के टाइप का नहीं होता है मत डिजाइन ई अलग अलग प्रकार के हमको फूल के टैप है ना वैसा हमको डिजाइन चाहिए था तो इसलिए हम बोले कि पूछते हैं सर तब मोटा मोटी का कितना खर्च आप बता देते तो न उम्दा होता वही हिसाब से हम भी आगे का कारोबार मतलब कहेंगे जी जमीन तो क हम बात किए हैं बट अभी तक लिए नहीं हैं मगर तो हम लेने वाले हैं इसलिए सोचे कि आपसे कुछ पूछ लेते वो कर सर का हमको पहले जमीन ले लेंगें तब आपसे संपर्क करेंगे और जो भी कैसा डिजाइन चाहिए हमको वैसा आप बना दीजिए ठीक है ना सर औ को ओइके हम इधर बात करे बोले के और सर इसमें पैसा कितना खर्चा हो जाएगा ई मत मोटा मोटी हिसाब से ओ तो हम भी सोचे कि कि तनी पूछ लेते हैं उतना अभी बचत भी नहीं है तो कम से कम सोचे कि चार पाँच लाख तक रा कोई अच्छा बन जाए यही हमको विचार था सोचे कि उतना इनकम तो है नहीं वो छो बेकार था कि अच्छा आप ओ तो इसीलिए हम बोले कि कॉल करके थोड़ा पूछ लेते हैं तब ठीक है सर